اس خطے میں سارے مذہب غالب ہیں جیسے ہمارے یہاں پر سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ مل جل کر ایکتا کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے یہاں پر آپ کو ساری طرح کے لوگ ملیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی کرشچن بودھ سب لوگ سینٹرل دہلی ضلع میں ایک ساتھ مل جل کر اپنے اپنے اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ بہت ہی خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں کوئی اس میں مذہب میں آپس میں ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں